पिछले बार वर्षे में हमारी खेती अच्छी हुई थी बढ़िया हुई थी हमको पिछले साल काफ़ी अच्छा सुविधा मिला था जिसके कारण हमारी खेती अच्छा हुआ था हमको पिछली बार बिजली अच्छी समय पे अच्छा मिलता था इससे हम अपना सिंचाई सही रूप से सही ढंग से सही समय पर कर दिए थे जिससे कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँच पाया इसीके कारण पिछली वर्ष की खेती हमारी बहुत अच्छी थी पारंपरिक खेती में जब हम कुछ खेती में नुकसान हो जाता है तो हमको बहुत दुःख होता है क्योंकि हम उसमे बहुत मेहनत किए रहते हैं इसी के कारण हम खेती में अपनी जान भी लगा देते हैं ख़ून पसीना सब बहा देते हैं जो कि पिछले वर्ष के खेती हमको बहुत अच्छा मिला था क्योंकि हम उसमें बहुत ख़ून पसीने बहाए थे ओ अच्छी जो हे मेहनत किए थे इसी के कारण खेती हमें पिछली बार फ़सल हमको अच्छा मिला था पारंपरिक रूप से खेती हमे इस प्रकार जो है सुविधा देती है कि हमको बारह बारह महीने में हमको खाने के लिए जो है फ़सल उगाते हैं जो हम बारह महीने तक खाते हैं और खेती हमको तो अच्छी लगती है खेती में ही क्योंकि हम उतर प्रदेश से हैं हमको खेती ही अच्छी लगती है पहले के लोग जो है पहले वर्ष में हमे अच्छी ढंग से बिजली मिली थी इसीके कारण हमारी खेती अच्छी हुई थी इस बार जो है बिजली थोड़ा समस्या हुई थी जो कि हमारी खेत सिंचाई कम समय में होने से जो है सूख गई थी इसीके कारण पैदावर कम हुई थी पिछली बार हमको अधिक से अधिक ज़्यादा सुविधा मिली थी इसीके कारण हमारे पिछली वर्ष की खेती बदल गई थी और अच्छी हुई थी औ हमको अच्छा भी लग रहा था इसीके कारण हमारा जो है पिछले वर्ष में खेती बढ़िया हुआ था